जेना हम मने भाइ बहिनमे चारि बहिन आ एक भाइ छी बड़ा बढ़िआँ चारु बहिनके बियाह दुरागमन भेल सभ सभ गाँवमे छी जतए जकरा लिखल रहै से ततेए सभ अपना बालबच्चासभ अपन आनन्दए मगनए अपना परिवारमे सभए लेकिन भाय पर आब तऽ भाय पर आब तऽ बहिन सभकेँ विचार तऽ जे से लेकिन छोटकी बहिनक विचार नहि नीक आ भायके विचार नहि निक आ इम्हर बीचमे जे दू बहिन आओर हम भेलहुँ तीन तऽ इ विचारमे हमसभ बहुत सुन्दर अपनामे आन जान सभ तब राखने छी लेकिन भाइ आ छोटकी बहिनकेँ सङ्गे संबन्ध गड़बड़ए कोनो बात नहि छोटकी बहिन मधेपुर जिलामे यऽ

नैहरो हमर सुपौले छियै आ ससुरो जे छै सुपौले जिला भेल आ नैहरो